कैमराके अच्छा राखैके लिए डिब्बा चाही या कोइ बेग चाही कि ओहिमे गर्दा नहि जै कै लऽ ओहिमे सीसा रहै छै लेंस रहै छै लागल अगर ओहि पर थोड़ा सा भी मिट्टी पड़ि गेलै गर्दा पड़ि गेलै तऽ ओकरामे की छै ओ कि फोटो पर भी ओ ओकरा दागी पड़तै अगर धूलके ही एक बूँद पड़ल छै तब तऽ फोटो पर ओकरा जे छै असर हेतै कि लागतै कोइ चीजके दाग ओतऽ पड़ि गेलै फोटोमे एहि लए कऽ कैमराके बहुत अच्छा सऽ राखल जाइ छै डिब्बा मे नहि तऽ ओ नकाम भऽ जेतै नकाम होबैके बादमे कैमराके कीमत तऽ कम तऽ नहि छै कि तुरते जेतै बजार से खरीद लाबतै ओकरा फेक देतै ओहो बात तऽ नहि छै कैमरामे एहि लए कऽ कैमराके राखैके लिए अच्छा से अच्छा डिब्बा चाही बैग चाही राखलकै फोटो घीचलकै ओइमे तुरत बंद करलकै अपन राइख देलकै नै तऽ धोला पड़ तऽ उ तऽ खराब भए जेतै